ہندوستان کے اندر دوسری ریاستوں کی ثقافت سے اگر موازنہ کرتے ہیں تو بہت سارے اختلافات اور بہت ساری چیزیں ملتے جلتی ہیں جیسے آپ گجرات میں چلے جائیں وہاں کا لوگوں کا کلچر یہ ہے کہ وہ بجنس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور آپ اندور چلے جائیں تو اندور کا یو پی سے اگر موازنہ کیا جائے تو وہاں کے لوگوں کے اندر صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال ہے لیکن اتر پردیش کے اندر پڑھائی کو لے کر صفائی کو لے کر ایجوکیشن کو لے کر اتنے زیادہ حساس نہیں ہے اس کے مقابلے میں آپ گجرات کرناٹکا جائیں کیرلا جائیں وہاں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ہے پڑھائی کی طرف ہے تو اس طرح تبادلہ ہے ثقافتی تبادلہ بھی ہے اور اثرات کے اعتبار سے بھی ہے اور آپسی تناؤ کے اعتبار سے بھی ہیں تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں عام طور پہ کہ کہیں پر کوئی چیز راجے ہے کہیں پہ بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں اگر تہذیب دیکھی جائے تو وہاں کی آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے لیکن ان کا جو کلچر ہے گا دوسرا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہیں جسے اتر پردیش کے اندر پڑھائی اور صفائی اور اندور کے اندر جو ہے وہ صفائی ہے اتر پردیش میں نہیں ہے تو اختلاف ہے لیکن اب اتر پردیش کے اندر پڑھائی پہ زیادہ رجحان ہو رہا ہے لوگوں کا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے گجرات کرناٹکا اور بہار اور یو پی آپس میں دوسرے دل سے ملتے جلتے ہیں مماثلت ہیں